नमस्ते सर सर हमें दूध चाहिए था अच्छा अच्छा तो हमें दरअसल एक फंक्सन था हमारे यहाँ तो उसके लिए दूध और खोया और घी भी चाहिए था हाँ हाँ तो यह यह यह गाय का दूध का क्या रेट चल रहा है सर जी सर और भैंस के दूध भैंस के दूध का क्या है सर अच्छा अच्छा और पनीर चाहिए था तो पनीर कैसे मिल जाएगा आपको यहाँ अच्छा अच्छा किलो के हिसाब से अच्छा अच्छा और घी का क्या रेट है सर अच्छा अच्छा यह शुद्ध शुद्ध तो होगा न सर जी और पन पनीर में सब शुद्ध तो है कोई शिकायत तो नहीं होगी उसकी अच्छा अच्छा अच्छा तो अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना हो तो मिल जाएगा आपके यहाँ जैसे एक दो कुंटल अगर चाहिए तो मिल जाएगा न अच्छा अच्छा तो अभी तो मान लीजिए हमारे यहाँ फंक्सन पड़ने वाला है तो हम सोचे कि वही बात कर लें आपके यहाँ अगर उचित रेट में मिल जाए तो ले लें हाँ तो इसीलिए हम सोचे कि कुछ बयाना वगैरह आपको दे दें पहले तो अब ऐसे फिक्स रहता है तो मिल जाता है बाद में यह नहीं हुआ कि आप नहीं हमारे पास नहीं है ख़त्म हो गया या फ़िर ऐसा वैसा कुछ तो सर कैसे बयाना देना पड़ता है मतलव इसका क्या है जिसे मतलब मान लीजिए हमें एक क्विंटल दूध चाहिए तो उसका कैसे क्या बयाना देना होता है ठीक है सर तो फ़िर हम आते हैं तो आपसे मिलते हैं सर ठीक है नमस्कार सर